मैं अपने बाइक की देखबाल बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ नियमित रूप से धोना और चिकनाई देना आइल ग्रीस करना यह मैं सप्ताह में कम से कम एक बार धोता हूँ ओर सभी भागों को चिकनाई मतलब एक बार ग्रीस आइल ग्रीस करता हूँ हवा का दबाव भी चेक करता रहता हूँ टायर में कम ज़्यादा हवा तो नहीं है टायरों में हवा का दबाव और टायरों की स्थिति की जाँच करता हूँ तेल ओर फ़िल्टर बदलने में निर्माताओं के निर्देश अनुसार आइल का फ़िल्टर को नियमित रूप से बदलवा बदलवा बदलता रहता हूँ ब्रेक ओर चेन की जाँच करना मैं नियमित रूप से ब्रेक की जाँच करता रहता हूँ यदि आवश्यक हो तो उन समा समाजिक करता हूँ बाइक को ढक कर रखना मेरा एक जीवन का अभिन्न अंग है एक बाइक को ढक कर रखना व्यवस्थित रखना यह मेरा काम है बाहर उपयोग के लिए ले जाता हूँ तो गाड़ी को पहले साफ करता हूँ कभी कभी बाइक चलाना थकाऊ सकता है खास कर यात्राओं पर थकान के कई कारण हो सकते हैं जैसे अत्यधिक गर्मी या ठंड अत्यधिक गर्मी या ठंड में बाइक चलाना थकाऊ हो सकता है भारी यातायात भारी खराब सड़कें खराब सड़कों पर बाइक चलाना थकाऊ हो सकता हैं क्योंकि आपको लगातार थक्कों झटकों का सामना करना पड़ता हैं लम्बी यात्राओं पर सतर्क और प्रेरित रहना मेरा एक जीवन का अभिन्न अंग है यह भी लम्बी यात्राओं पर सतर्क और प्रेरित रहने के लिए मैं निम में लम्बी यात्राओं पर स्ट्रगल में मैं अनेक प्रकार के तरीकों का उपयोग करता हूँ पर्याप्त आराम करना यात्रा शुरू करने से पहले पर्याप्त आराम करना महत्वपूर्ण है नियमित रूप से ब्रेक लेना हम एक दो घंटे में गाड़ी रोक कर थोड़ा नाश्ता पानी करते हैं जिससे गाड़ी को थोड़ा ठंडी ओ इंजन गर्म रहता है रोड ठंडा हो जाए और फिर एकाध घंटा हम रेस्ट गाड़ी को भी देते हैं पानी और ऊर्जा पेय पीना यात्रा के दौरान हाई हाइड्रेट रहना महत्वपूर्ण है संगीत सुनना या मनो मनोरंजक आडियो सुनना यह आरा आपको सतर्क ओर प्रेरित रहने में मदद कर सकता हैं समूह में यात्रा करना समूह में यात्रा करना अधिक मजे दार और सुरक्षित रहता है